पिछले कुछ वर्षों में बालाघाट जिला अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी आगे हो गया है जो पुरानी रेलवे लाइन थी वह ब्रॉडगेज हो गई है यहाँ पहले एकमात्र कॉलेज हुआ करता था अब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और भी प्राइवेट कॉलेज खुल भी गए हैं जिससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं लोगों को रोजगार में भी मदद मिली है तथा चूँकि यहाँ पर पर्यावरण की दृष्टि से नदी भी है वन भी हैं तो लोग यहाँ बसना पसंद करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव हुआ है साथ ही साथ लोगों की क्रय करने की शक्ति भी बढ़ी है जिससे बालाघाट में अमूलचित आमूल चूल परिवर्तन आया है